हेलो हाँ हमको

फोन फोन फोन देखना था समसंग ग्लैक्सी का उसमें क्या क्या फंस फनसन है हाँ हाँ जी जी जी जी बीस पलस उसमें हाँ हाँ उसमें थोड़ा बता दीजिए ना और कौन कौन सा है उसमें फनसन क्या क्या है

हाँ जी हाँ जी बताइए ना

सैम हैंग भी करेगा

हाँ हाँ वही है समझ गए नहीं उससे तो कम ही हम बीस बोले हैं तो कम से कम इक्कीस तक उतना ज्यादा न उससे कम का भी बता दीजिए चलेगा लेकिन पहले इसके भी बारे में थोड़ा बता दीजिए

अच्छा

अच्छा भैया वन प्लस के बारे में वन प्लस फोन जो होता है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए वो पचीस तो हाँ वो पचीस हजार तक बताइए न

हूं अच्छा हाँ हम लोग चलिए बढ़िया ठीक है चलिए किस जी वन प्लस का देखिए ना

ओके ओके ठीक है ठीक है